मूंखे कढ़ाईअ में हुरमुचो ॾाढो ॾुखियो लगंदो हो उहो मां न सिखियसि बाक़ी त कढ़ाई करण ॾाढो मूंखे ख़ुशीअ जो ॾींदी हुई ऐं बाक़ी मुश्किलु ड्रेस त मूंखे जेका कलियुनि वारी ड्रेस थींदी हुई उन में थोरी दिक़तु थींदी हुई ऐं उन में थोरो टाइम वधीक लगंदो हो ऐं बाक़ी त सभु मूंखे सिलाई जो ॾाढो शौंक़ु हूंदो हो गाउननि में तरह तरह जूं डिजाइनूं विझी असां सिबी पातियूं आहिनि